हॅलो आं बाबा किद जाय तुका हय राव आं सांगता आनी किद जाये आनी आमी मरे आयज वडा मेळ्ळे ना रे आमकां आयज आमी सामोसा हाडल्या आनी एत्यो बारकेल्यो बिस्किट्यो आहाक त्यो रे फाती आनी त्यो गोडेल्यो खंयच्यो घालूं चाये वांगडा आं दाकली मरे दाकली चाव मरे हय ओके आनी आनी किदें अशें पॅक बी करपाचें आं आयज तूं एकलो मरे तुगे सांगाती ना आयज आं आं आं आं ना ते एकल्याक व्हडवीक न रे म्हागे चायेची म्हुणो हांव विचारी ताका एक व्हर मागीर इल्ली हय आनी कशे चललां तुमगेलें युनिवर्सिटीन

आं हा होय आमी आमी तशी पयलींच्यान न रे

हय पूण आतां तितलें ना रे गिरायक आतां आतां तुमी तुमी भुरगीं येता म्हणोन अशें दुकान म्हळ्यार तसो जागो नाय न्ही रे हय तसो आमी जागो पयल्लो पूण मागीर थंय तें परत किदें तरी गोवोरमेंटाचें किदें तरी चालू जालें मरे मागीर तो जागो म्हणो आमच्या नांवार नाशिल्लो तो कोणालो काकाल्या नांवार आशिल्लो तेणी तो विकलो आनी मागीर चायेचें आमी हांगांत उरली म्हाजी बाबा हो गाडो चलयतालो न्हू मागी आमी आतां हांगात म्हाजें तें म्हाका सगळें चायेचो गूण म्हणटा तो म्हाजो बाबाचो तेगेली चाव अशीत खंय हांगा रे अथंय तालगांव थंय सकयल ते कामांक वयतालें न्ही तेंचेंच गिरायक आशिल्लें ताका पयली आतां तुमचे जालें हय ओके हय सांगोया सांगोया तुमकां तुमचे कृपेनू आमी फुडें सरल्या पुरो हय च्याव दवरला घे तुमची आं ओके बरें